अगर देखल जाय तऽ इतिहासमे बहुत लोग एहन छथि जे की पलायन केलखिन हँ जेनाकी वीर कुँवर साहेब बहुत एहन छथिन जे कि बिहार सँ दिल्ली बंगलौर बहुत जगह चलि गेलखिन बसि गेलखिन हँ एतौ बिहारमे युद्व भेलाके कारण कोइ अपन धर्मके पुछि नहि सकै छथिन या हुनका पर बहुत अत्याचार होइ छलनि या हुनका रहय नहि देने छलखिन या काम करबै छलखिन बहुते हुनकासे जेकी से कारण ओ एतय सँ पलायन कऽ कऽ दिल्ली या कतौ आओर चलि गेलखिन जेनाकी अगर देखल जाय जम्मू कश्मीरमे जे मुस्लिम सभ कयने छलखिन युद्ध ओहिमे बहुत एहन हिन्दु छलैथ जे किछु ओतय बसि गेलखिन आओर मुस्लिम धर्म अपना लेलखिन आ जे किछु आबिक दिल्लीमे बसि गेलखिन आओर अपन धर्मक साथ पूजै छथिन एहि सँ तऽ हम इएह कहब जे जतौ कतौ देश विभाजन होइ छनि ओतुका आदमी देश पलायन करै छथिन आओर दोसर देशमे जा कऽ बसि रहै छथिन